गुड इवनिंग जी बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी हाँ हाँ ठीक ठीक जी बोलिए हाँ अच्छा जी एकदम बढ़िया क्वालिटी का समान आपको मिल जाएगा शादी कब तक है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं

एकदम एकदम क्या क्या चाहिए आपको हाँ हाँ ठीक आ एकदम शीशम का लकड़ी का दे रहे आपको एकदम मज़बूत दे रहे जी जी एकदम एकदम गोदरेज का अलमारी है एकदम लाइट वगैरह सब लगा है शीशा वगैरह एकदम सर वह सर आपको कई प्रकार का अलमारी मिल जाएगा यहाँ पर आप अपने पैसे गार्डों का सेफ्टी से रख सकते हैं आप आ जाइए हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा बेड है बहुत अच्छा अच्छा अलमारी है आपको हम दिखा देते हैं आप पसंद कर लीजिए हम आपके यहाँ डेलिवरी करवा दे रहे हैं आ ठीक है मैडम आप देख लीजिए प्राइस जो रहेगा हम उचित प्राइस लगा देंगे आपको

तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का देंगे और डेलिवरी कब तक करवाना होगा मतलब आप को डेलिवर कब तक करवा दें हम अरे आप तक कब तक ले जाएँगी ठीक है ठीक है एकदम मिल जाएगा आप आप आइए देख लीजिए पेमेंट करिए पसंद करिए और हम आपको भिजवा दे रहे हैं आप के ठीक ठीक है ठीक